जॾहिं असां घुमणु निकितासीं जम्मू कश्मीर ऐं लेह लद्दाख त उते जेकी आहे सो सभिनी खां वधीक ॾुखी लद्दाख जी यात्रा आहे छो त उते जा रस्ता ई अहिड़ा आहिनि उबड़ खाबड़ ऐं जीअं जीअं असां मथे चढ़ुथा हाइट ते त उनमें बि ॾाढो ॾुखियो लॻंदो आहे जीअं जीअं मथे चढ़ंदासीं तीअं तीअं साह खणण में थोरी मूंझ थींदी आहे त उहो ॾाढो मुश्किल आहे पर हूअ मुश्किल बिल्कुलु आसान थी सघे थी उनजे लाइ असांखे सावधानियूं रखणियूं आहिनि त जॾहिं ब पाण खे साह में काई ॻाल्हि जी तकलीफ़ थिए त कपूर जी टिक्की पाण खे रख उनखे थोरो सूंघणो आहे टे चार दफ़ा त असांखे उनमें हाइट ते का तक़लीफ़ु न थींदी जीअं जीअं मथे चढ़ंदा वेंदासीं तीअं तीअं साह खणण में थोरो तक़लीफ़ु थींदी आहे उहो उते जी टो ट्रिक ॾाढी सुठी आहे असांखे ॾाढी पसंदि आई त भारत में सभिनी खां सुठी में सुठी ट्रेक लद्दाख जी आहे पर असांखे थोरो सावधानी रखणी ऐं ध्यान सां हलणो आहे त असांखे ॾाढो आनंदु ईंदो